ہلو ان ٹریول سے بول رہے ہیں ٹور اینڈ ٹریول سر جی سر میں ممبئی سے بول رہا ہوں مجھے دلّی آنا ہے تو آپ مجھے کچھ پلان بتائیں گے دلّی میں گھومنے کے لئے اچھے جگہیں ٹیمپل

میں پندرہ دن کے اندر ہی میں چاہتا ہوں جی جی

نہیں فیملی ہے میری میرے پاپا ممی اور ایک چھوٹا بھائی اور میں چار لوگ ہیں ہم جی نہیں بائی پلین تو میں نے بہت ٹریول کیا ہے مجھے بائی ٹرین کا بتائیے کچھ پلان جی جی جی ہاں تو اس خرچہ کیا بیٹھے گا کچھ چلیے آپ مجھے یہ ڈیٹیل ایک بار کیا نام ہے آپ کیلکولیٹ کر کے آپ مجھے ایک بار واٹس ایپ کر دیں گے اسی نمبر پہ